उत्तर प्रदेश में कला ऐं शिल्प जी प्रदर्शन करण सां असां राॼु जे माली हालतुनि खे सुधा सुधार कयो आहे ऐं पर्यटक उन्ही कला खे शिल्प जे प्रदर्शनी में ईंदा आहिनि ऐं उन्ही कलासामग्री उन्हनि खे उहा कला सामग्री वणंदी आहे त उहा ख़रीद ख़रीदंदा आहिनि ऐं ख़रीदंदा आहिनि हुननि पैसनि सां राज्य जी माली हालति में सुधार ईंदो आहे ऐं सु इहो ॾाढो सुठो तरीक़ो आहे